औ बाबु आंनो मोन ए साननैसोनि उनाव

बेसेबां बेसेबांसो नांगोन अ

ए गासैबो बिखौनो पन्सास किजि पन्सास किजि नांजोबगौ आरो ना अ ओरैनो आंनाव आलु दं टमेट' दं ओमफ्राय बिदिनो दालि दं ओमफ्राय बिदिनो बानलु दङ दंजोबो आरो हा हा ए ओं पन्सास किजि पन्सास किजि पन्सास किजि पन्सास किजि हैजायो हैनो हागोन

दा दामाथ' आलुआ दा सल्लिस टाका किजि लायो ओमफ्राय बिदिनो फारला हिसाब लाबा एसे खम लागोन आरो जोगोनारखौ ओरैनोथ' थाइसेआव बिदिनो सल्लिस पन्सास फानो जोगोनार लायै जोगोनार एसे गिदिर बा बेखौ सल्लिस फानबाय ओमफाय एसे फिसाबा बिदिनो त्रिस टाखा फानबाय ओमफ्राय एसे बे सानैसो साथामसो जाजानायबा बिस थाखा हरो बेबायदि आरो ओमफ्राय बानलुआथ' ओरैनो त्रिस थाखा पवा फानोनालाय ओमफ्राय किजि बायबा इसे खम गोलैयो आरो

औ गाबोन होमबालाय न'सिम हैनोसै दे हैनायाव बुजाय हरबानो जाबाय फैसाखौबो हो